जैसे की तैरने की बात हो रही है तो ये तैरने की तो हम लोग बहुत पहले से ही तैर रहे हैं बचपन से ही तैर रहे हैं हम लोग बचपन से ही तैर रहे हैं जैसे कि अब बड़े होने की बात हुई तो बड़े होने से बड़ा दिमाग जैसे बड़ा ग्रेट होता है तो तो वो अलग है जैसे कि हम लोग नीचे नीचे से भी तैरते हैं और ऊपर से भी मतलब ऊपर से जैसे तैरते हैं और क्या बोलते हैं पलटी मार के और कूद कूद के जैसे कि हम लोग को ऐसे पता ही है कि तैरते ही हैं बहुत और ये क्या बोलते हैं और ऊपर से भी तैरते हैं और नीचे पानी के नीचे नीचे से गहराई से भी तैरते हैं और गंगा नदी से तैर के कभी कभी कभी पार भी गए हैं उस तरफ नदी के इस तरफ से नदी के उस तरफ तक ऊपर से भी गए हैं तैर के और क्या बोलते हैं कभी कभी नीचे नीचे से भी गए हैं तैर के और पलटी मार मार के और जैसे कि हाइट से ऊँचाई से ऊँचाई से कूद के और पलटी मारके तैरना और क्या बोलते हैं कि जैसे कि चप्पू चलाते हैं नाव की उस टाइप से भी तैरते हैं बड़े होने पर चप्पू चलाने के हाइट से उस टाइप से भी तैरते हैं और ऊपर ऊपर से तैरते हैं नीचे नीचे से और क्या बोलते हैं तैर लेते हैं आराम से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है